हैलो हेलो हा जय झूलेलालु ॿुधायो हा ॿुधायो साहिब हा राजा ट्रेवल्स जो नंबरु आहे हा हा बराबरि बराबरि

अच्छा हा अॼुकल्ह सुठ तव्हां काथे रहंदा आहियो उल्हासनगर जे वेझो त ॾाढो सुठो अथव मेथरावन मेथरान में हितां तव्हां खे पनवेल वञिणो वरि नेरल वञिणो पवंदो ऐं नेरल खां हिक टॉय ट्रेन अथव ॿारनि जी जंहिं में तव्हां ॿारनि खे ॾाढो मज़ो ईंदो हुन में वेंदव त हा उहो असां बंदोबस्तु करे ॾींदा तव्हां खे बुकिंग करे ॾींदासीं हा अॼुकल्ह ऐ सी बि हुन में आई आ हा हुते अथव ॿ होटल हिकु होर्स लैंड अथव होर्स लैंड ऐं पैरामाउंट होटल अथव ॾाढा सुठा होटल अथव ऐं खाधो पीतो ॾाढो सुठो अथव हा न न महंगी ठीक आहिनि एॾा महंगा कोन आहिनि हा

मेथिरान में पॉइंट हेॾियूं

इहे तव्हां खे पाण घुमणियूं पवंदियूं इहे होटल असां तव्हां खे बुक करे ॾींदासीं रहण लाइ हा बंदोबस्तु असां करे ॾींदासीं बाकी तव्हां खे घोड़नि वारा अथव त उहे तव्हां खे घुमाईंदा घोड़नि ते हा हूं ॾाढो सुठो वेझो बि अथव बरसात जो क्लाइमेट बि अथव ॾाढो क्लाइमेट मौसम ॾाढो सुठो अथव हुते हा नंढी ट्रेन में वेंदव त सुठो थींदो सिधो मेथिरान चढ़ी ईंदव ऐं बाइक उहो होटल वारो ईंदो तव्हां खे वठण स्टेशन ते न उहो असां हुन खे नंबरु तव्हां जो ॾेई छॾींदासीं पोइ पाण ई तव्हां खे इहो कंदो हा न न उहो सभु बंदोबस्तु तव्हां खे करे ॾींदासीं सभु हा

पर हिन जी क़ीमत समुझो होर्स लैंड जी अथव पंज हज़ार रुपया ऐं विथ खाधो बि अथव ऐं इन में नाश्तो अथव मंझदि जी रोटी अथव त राति जी रोटी अथव ऐं नाश्ते में तव्हां खे पोहा ॾींदव इडली ॾींदव डोसो ॾींदव ऐं मेंदू वड़ा ॾींदव ऐं मंझदि जो बि ॿ भाॼियूं दालि चांवर फुलिको पापड़ु ऐं सलादु सलादु ॾींदव हा हा वेज मिलंदव ऐं शाम जो बि चपो चूड़ो कराईंदव चांहिं पियारींदव समुझियव ऐं राति जो बि रोटी अथव टई टाइम तव्हां खे रोटी आहे ऐं हिन होटल में माना शाम जो ॿारनि जे लाइ एंटरटेनमेंट लाइ ॿारनि जे जादूअ बि ॾेखारींदो अथव प्रोग्राम ॿारनि लाइ ऐं हा ॿारनि लाइ ॾाढो सुठो अथव ऐं स्विमिंग पूल अथव ऐं ॿारनि लाइ चीकला अथव ऐं हा गेम्स अथव ॿियूं बि ॿारनि लाइ चेस खेॾी सघनि था टेबल टेनिस खेॾी सघनि था समुझियव हा हा उहो हाणे हिक इएं हले थी जंहिं में डिस्काउंट ॾाढो हले थो त तव्हां वेंदव त हा डिस्काउंट सुठो अथव ऐं ॾाढो मज़ो करे ईंदव तव्हां जा ॿार बि तव्हां बि हा त ॿुधायो हा उहो हले भली त मां बुक करे छॾियांव त मूंखे नाला नाला फेमिली जा पंहिंजे ऐं तव्हां जो नालो उहे मूंखे व्हाटसप ते लिखी मोकिलियो त मां तव्हां खे पोइ व्हाटसप ते बुकिंग करे सॼी डिटेल ॾियांव हा बरोबरि हिकु हिकिड़ो मिन्टु हिकिड़ो मिन्टु आधार कार्ड जो मोकिलिजो मूंखे कॉपी या पाण सां गॾु आधार कार्डु खणी ज़रूरु वञिजो होॾे ई हा हा हा हा

अच्छा जय झूलेलालु